अस कठुए च रैह्ने वाले आं मेरी कुड़ी ऐ मुंडा ऐ मेरा पोल्ट्री फार्म अपना ऐ होर ओह्दे च तिन देर न जेह्ड़े मेरे मुड़े ऐ ओह् कम्म करदे न इन्ना मिगी हैनी पता में घट्ट जन्नी आं उत्थें मेरे मुड़ा जांदा ऐ में सनानी आं थोहड़ी गै पता ऐ मिगी इसलै हून सर्दियां चली दियां हून छोटे छोटे चूचे आंदे न उ'नेंगी तोआरियै हीटर शीटर लगाने पौंदे न

सारा टैम उत्थें गै होई जंदा कम्म करदे घर कुदै शाम्मी आंदे न फिर मुड़ के चले जंदे न फ्ही शाम्मी मुड़ियां चोग पाओ उ'नेंगी देखभाल करो उं'दी रातीं मुड़ के जाओ देखभाल करो कोई बमार होई जंदे छोटे छोटे बच्चे न बमार बी होई जंदे न ठंड बड़ी ऐ हून त्रीह् पैंती दिन लगदे पूरे उ'नेंगी त्यार करने गी फिरी हां फिरी जियां जियां बधदे जंदे इ'यां इ'यां चोग जादा जादा पाना पौंदी हां सारें शा पैह्लें निक्के निक्के चूचे लेआंदे न शैड्डै च उ'नेंगी तोह् पाना पौंदे न ते थल्लै रद्दी पाना पौंदी कोई ठंड नी लग्गी जा उनेंगी फिरी दिक्खने गिल्ले बी होई जंदे रद्दी ओह् चुक्कना पौंदी होर पाना पौंदी फिरी त्रीह् पैंती दिन उं'दे मतलब कि उं'दी त्यारी च लगे रैंह्दे न करन अस बेकरी बेची ओड़ने फिर गड्डी भराई ओड़ने त्रीह् पैंती दिन त्यार होई जंदे फिर गड्डी भराने पौंदी बेची ओड़ने असीं एह् रेह् खेत बमारी दी गल्ल रेही ओह् मिगी हैनी पता में घट्ट जन्नी शेड्डे च बस डाक्टरें गी ऐ पता जां बच्चें मेरे गी ऐ पता हां डाक्टर उ'ऐ इलाज़ करदे उ'नेंगी पता ऐ ओही दसदे न ओही लाज़ करदे न मेरे बच्चे जेइयै दवाई लेआना पौंदी कठुए जाना पौंदा ओह् लिखियै दिंदे दवाई ओह् ही पाना पौंदी उ'नेंगी बस मिगी इन्ना गै ऐ पता